आं आंनि असे आंनि जायगा जे आं जोनोम जायगा बेयाव आं थानोे बिराद मोजां मोनो जाय जायगायाव आं देरदों लावदों जाय जायगायाव आं बिमानि राव सोलोंदों जे जायगायाव आंनि आइ आफा थायो बे जायगायाव आंनि गामि बेयाव आं जोबोर थानो मोजां मोनो बेयाव थानानै आं जिउ खुंबाय थानो मोजां मोनो आरो आं बेयावनो थाबाय थागोन आंनि जिउ जोबजासे मानोना बे जायगाया आंनि थाखाय सनानि जायगा आं बेखौ बुंनो हायो बार खोलो खोलो जेथिंबो नायनो समायना मिथिंगा दाउसेन दाउलानि बिरनाय दाउसिन दाउलानि मेथाइ खननाय बेफोरखौ नुयोब्लानो आं आंनि गामिखौ ओरैबायदि मोजां मोनो जे गामियाव आंनि रंजानाय दं जे गामियाव आंनि आबौ आबै गोदो गोदायनि आंनि न'खरनि मानसिफोरनि असे जायगा जे जायगायाव आं आंनि मोनसे आंनि बुंनो हायो बे जायगाखौ आं अराय सम बावनो हाया बे जायगाया जाहैबाय आंनि गामि आं बेखौ माब्लाबाबो बावनो हाया आं बे जायगायाव अराय सम थाबाय थागोन अराय सम गोजोनगोन दा गुबुन जायगायाव थाङोब्ला आं आंनि जायगाखौनो बांसिन गोसोखांबाय थायो जे जायगाखौ आं दिनैसिम गोसोखांबाय थायो जेब्ला आं मोनसे समाव गुबुन जायगायाव आं गोबाव समनि थाखाय थांदोंमोन मोनसे खामानिनि थाखाय अब्ला आं आंनि गामिखौ अराय सम गोसोखांनानै आं मेगनाव मोदै गदों बिमा बिफा जे जायगायाव थायो बिबै बिबौ जे जायगायाव थायो बेखौ आं गोसो खांनानै अराय सम आं सानदों आं माब्ला आं आंनि असे जायगायाव आं थांफिननो हागोन माब्ला आं आंनि जायगानि आबै आबौ आंनि जायगानि आदा बाजै बिसोरखौ लोगो मोनफिनगोन बेबायदि आं सानै सानै आं थाबाय थादों बे जायगाखौ आं मोजां मोनो बे जायगाया जाहैबाय आंनि गामि आंनि आंगो गामि जे जायगायाव आंनि न'खर जे जायगायाव आंनि जाथि खुरमा जे जायगायाव आं अरायसम आं थायो बे जायगाखौ आं अरायसम लोगो मोनबाय थानो लुबैयो